आमच्या वाठारान पयलीं गांव आसलो तसो ना आमच्या वाठारान कंपनी जाल्या गांवान कंपनी जावप म्हणल्यार खूब जाणांक रोजगार मेळप खूब जाणांक कामां मेळ्ळीं खूब जाणांनी आपलो धंदो ओपन केलो गांवांनी आपलें दुकानां घातलीं आपलो कितें बिजनेस ओपन केलो अशें खूब रोजगार लोकांनी आपले तरेन सुदारल्यात आनी सरकारान सुद्दां खूब तरेचो रोजगार लोकांक दिला की त्या हितून लोकांनी आपले तरेन आपलो कितें तरी न बिजनेस जावं वेवसाय सुरू करपाचो आनी अणुभव वायट असो कांय ना सगळो अनुभव हो बरोच आसा सगळ्यांच्या जिवनान वायट अनुभव हो आसताच पण अजून पर्यंत तर म्हाज्या जिवनान असो वायट अनुभव कांयच ना आनी पर्यटनान तर आमच्या वाठारान बरे बरेंच कितें बिजनेस ओपन करपाचो वेवसाय ओपन करपाचो सुदारला